पेंटिंग मतलब चित्तरकारी इक किस्म दी मी चित्तरकारी करना बड़ा पसंद ऐ ठीक ऐ चित्तरकारी च तुस आक्खो में इ'यां ट्रेनिंग ट्रूनिंग ते ऐनी लेदी लेकिन इक चीज दी नॉलेज़ होना बड़ी जादा जरूरी होंदी ऐ कुसै बी चीज़ गी करने लेई ठीक ऐ सिक्खने लेई ते मिगी सिक्खने दा बड़ा शौक ऐ में दिक्खी दिक्खियै सिक्खी कि पेंटिंग कि'यां करदे कि'यां नेईं करदे में हून एह् निं आखदी ऐं कि में बड़ी बड्डी चित्तरकार आं लेकिन थोह्ड़ी बहोती बनानी ते आई गै जंदी ऐ चित्तरकारी च केह् होंदा कि एह् होंदा कि तुस अपने जेह्ड़े विचार ओ तुंदी सोच ऐ जेह्ड़ी ओह् तुस कि'यां उसी बनाने ओ कि'यां छापने ओ जि'यां हून तुस परानें जमान्ने बी लेई लैगे ओ ठीक ऐ परानें जमान्नें च बी कैमरे कूमरे ते होंदे गै निं ही ना फोटुआं शोटुआं अस कोई खिच्चियै रक्खी सकदे हे ते केह् करदे हे ओह्दे चित्तरकार आंदे हे ठीक ऐ राज़ें दियां म्हाराज़ें दियां फोटोआं बनांदे हे हत्था कन्नै ते ओह् होंदे बड्डे बड्डे चित्तरकार ठीक ऐ हून एह् जि'यां उंदा मतलब पूरा इक किस्म दियां इ'यां तुस परानियां फोटोआं दिक्खगे हून इद्धर चली जाह्गे राज़ें दे मैह्ल उत्थें बी कि'न्नियां फोटोआं होंङन जेह्ड़ियां हत्थ कन्नै बनी दियां होंङन बड्डी फोटो जेह्ड़ी ऐ ओह् हत्थ कन्नै बनी ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि हत्थ कन्नै कि हत्थ दी कला जेह्ड़ी ऐ ना ठीक ऐ ओह् जेल्लै तुस इक कलाकार दसदा अपनी ओह्दे कन्नै गै इक पेंटिंग बनदी ओह्दे बिच अपनी इक रूप पाई ओड़दा ओह् पेंटिंग च ठीक ऐ इक चित्तरकार चित्तरकारी बी करना उसी ठीक ऐ पेंटिंग करना ओह्दे लेई बड़ा जादा ओह् होंदा हून अस बड़ा किश सोचने आं ठीक ऐ कुछ अगर जादा सोचने कुछ बी ऐ जेह्ड़ी चीजां अस नेईं बोली सकनें केंई सारे लोग होंदे न डिप्रेशन च रौहंदे जां कक्ख बी ऐ ओह् बोली निं सकदे उंदे लेई सब इक बड़ा जादा इम्पार्टेंट रोल प्ले करी ओड़दी ऐ पेंटिंग ठीक ऐ तुस अपनी कुछ बी ब्रश देओ निक्के बच्चे हैन जियां ठीक ऐ उ'नें ई आक्खगे कि सत्तरंगी तन इंद्रधनुष बनाई ओड़ो जां कक्ख बी बनाई ओड़ो उ'नें ई फिर जेल्लै दिक्खदे कि आं ओह् चीज उ'नें दिक्खी होंदे कि बरखा दे दिन होंदे लेकिन ओल्लै अगर तुस उ'नें गी आखगे कि इत्थें करो उ'नें ई फिर पता चलदा कि एह्कड़ा एह्कड़ा सत्त रंग दा होंदा इंद्रदधनुष बनाना इ'यां इ'यां कलर करने ठीक ऐ कि इक कलरें दा पता चलदा इक बच्चे गी बी बड्डें गी बी अपनी जि'न्नी बी सोच होंदी ओह् सारा किश गुस्सा गस्सा ओह्दे बिच कड्ढी ओड़दा ओह् इ'न्नी जादा ओह् निं होंदी ऐ ठीक ऐ बड़ा जादा पेंटिंग इ'यां गै इक किस्म दा समझी लैओ तुस कि अपने दिलै दे विचार कड्ढियै बंदा रक्खियै ओड़दा बंदा ओह्दे बिच एह्दे लेई ट्रेनिंग बी बड़ा जादा जरूरी ऐ कि कुसै बी चीज़ गी सिक्खने दा अगर तुसें इक ओह् ऐ इक बड़ी जादा ललक ऐ इक सिक्खने दी कि मिगी सिक्खनी चाहिदी ऐ ते तुस उसी सिक्खी बी सकदे ओ तुस उसी प्रोफेशन बी बनाई सकदे अज्ज कल कि'न्नी कि'न्नी मैंह्गियां पेंटिंगां बिकदियां न बजारें च तुस दिखगे कि केड्डे केड्डे पेंटर न कि'न्ने कि'न्ने पैसे लैंदे करोड़ें दे स्हाब कन्नै इक इक पेंटिंग बिकदी ऐ ते ओह् कोई उ'नें कोई इ'न्ना जादा ओह् निं होंदा उ'नें बी विचार गै इक किस्म दे बनाए दे होंदे उत्थें गै दिक्खो कि केह् चीज ऐ ओह्दे बिच तुस कुछ बी करी सकदे तुस जि'यां समुन्द्र बिच तुस आसमान लेई आह्नेओ आसमान उप्पर समुन्दर आह्नेओ ते एह् चीज़ां होंदियां कि इक पेंटिंग जेह्ड़ी ओह् बंदे दी सोच जेह्ड़ी ना ओह् अपनी सोच जेह्ड़ी ओह् ओह्दे पर दसदा इक चित्तरकारी करियै कि एह् एह् चीज़ ऐ हून साढ़े परानें जमान्नें में तुसें आखेआ जि'यां कि किन्ने सारे चित्तरकार न कि'न्नियां सारियां परानियां फोटोआं मन्दरें च जाओ तुस मूर्तियां न इक किस्म दा कलाकार करना इक किस्म दी कलाकारी करना ठीक ऐ ओह्दे लेई सारा किश केह् होंदा कि इक चित्तरकारी दे उप्पर बनाया जंदा इक चित्तरकार ते इस लेई पेंटिंग उप्पर गै इ'यां होना चाही दियां कि पेंटिंगां च अपना सारा विचार कड्ढी ओड़े सारा किश बड़ी जादा जरूरी ऐ एह् नेसेसरी ऐ कि एह् अपने विचार सारा बंदा कड्ढी लैंदा दिल दा गुमार कड्ढी लैंदा इस लेई अज्ज कल ते स्कूलें च ते कालज़ें च बी आखदे कि पेंटिंग इक सब्जेक्ट गै बनाई ओड़े दा केह्दे लेई बनांदे ओह् केह्दे लेई के कि जेह्ड़ा बच्चा सिक्खी सकै बच्चे दे दिमाग दी जेह्ड़ी ऐ ओह् होई सकै प्रोग्रेस होई सकै इक डेवलपमेंट होऐ बच्चे दे दमाका दी कि अलग अलग चीज़ां ओह् बनाग जि'यां कुत्ता बनाना बिल्ली बनानी इ'यां उसी बनाइयै देई ओड़े ओह् उस बिच कलर करी लै इ'यां कक्ख बी ऐ बच्चा बड़ा खुश होइयै करदा ऐ इ'यां करियै कि एह् चीज़ लब्भा दी ऐ मिगी सिक्खनी ऐ ठीक ऐ ना ओह् चीज़ें दी बच्चा खुश होइयै करदा कि में पेंटिंग करनी हून अस गै न अस बी अगर पेंटिंग करगे नी इक इ'यां बचपन साढ़े च आई जंदा इक अपना बचपनां जी सकनें आं अस ओह्दे लेई ते इस लेई पेंटिंग बड़ी जादा ओह् ऐ तुस करी सकने ओ चंगी चीज़ ऐ कोई माड़ी चीज़ निं ऐ